जोंनि भारतारि समाजाव धोरोमा गोबां गोबां धोरोम दङ जेरै हिन्दु जेरै हिन्दुफ्रा ब्रह्म दं बोलि बाथौ दङ बिबार बाथौ दङ आरो बायदि धोरोमनि दङ आं दिनै बिबार बाथौ ब्रह्म बोलि बाथौ आरो बायदि बायदि दङ बेनिफ्राय आं जोंनिया जाबाय बिबार बाथौ बिबार बाथौआव जोङो फुजाखौ गोबां मोजाङै जोङो फुजाखौ होयो जेरै जों फुजा होनाय समाव फुजा होनाय समाव जों बायदि मुवा बेसाद बायदि बिबार बावथाइ होनानै जों फुजाखौ होयो जेरै जोङो फ्रथम फास थाइमाव जोङो फास थाइमाव जोङो गासैबो मुवा बेसादखौनो फुजानि गासै मुवा बेसादखौनो सुस्रां हारिस्रां सुस्रांनानै बाथौ सालिखौ लिरस्रांनानै जोङो लाइजौलाइ गास लाइजौलाइ गांसे लांना लानानै आलारि बाथि दुब खाथि गोथार दै सान्थि लानानै गोथार दै सान्थियाव जों दोमब्रि हाग्रा दोंबा लानानै जायथासि जायथ्रासि मोनसे लानानै थुलुंसि दायसे लानानै जों सिगाङावनो गोथार दै सान्थिखौ लाग्रोनाय जायो गोथार दै सान्थि लानानै जों जिगाङावनो न'बां गासैखौबो जों सारस्रांनानै बिनि उनाव जों फुजानि गासै जगार मुवा बेसादखौ जगार लानानै सिजौ गुदियाव आलारि बाथि सावनानै धुब खाथि लानानै धुब धुना सावनानै बुद प्रसाद आपेल आंगुर बायदि बावथाइ होनानै जों सिबियो जों आरज खालामो जों बिबार बाथौ फुल बाथौफोरा जोंनि हिन्दु बिबार बाथौफोरा

मोजाङै जोङो सिबियो माइ बाख्रियाव आलारि बाथि सावनानै खामि सिङाव आलारि बाथि सावनानै फुल बाथौ सावनानै जोङो गोबां मोजाङै मोजां जों सिबियो जोंनि बिबार बिबार बाथौआरिफ्रा